मधुबनीमे मिथिला पेंटिंग आओर हस्तशिल्प आओर लाह कलाके बहुत बेसी योगदान अछि ई बिहारके वा कहि सकै छी भारतके एकटा विशिष्ट वस्तु अछि मधुबनी पेंटिंगके लेल प्रख्यात छथि गोदावरी दत्त सीता देवी कल्पना सिंह नूतन झा ई सब बहुत नीक कला प्रदर्शन कऽ रहल छथि अखन भारत सरकार प्रत्येक रेलमे प्रत्येक ट्रेनके डिब्बामे मधुबनी पेंटिंग दअ रहल छै दू तीन सालसँ ई देख रहल छी जे मधुबनी के जे ई विशिष्टता अछि ई आनोठामक लोक देखै आनोठामक लोक बूझै से बूझेबाक लेल ई भारत सरकारके प्रशंसनीय प्रयास अछि मधुबनी पेंटिंग पहिने तऽ बनै छलैए रङ्ग सेहो बनै छलैए विभिन्न जे प्राकृतिक गाछ सब छै रङ्ग सब छै ताहिसँ बनै छलै हँ मुदा आब ई पेंटिंग बनै छै रङ्ग बिकाइ छै आओर रङ्गक रूपमे होइ छै आओर ओ विभिन्न कपड़ामे अखन हमरा लोकैन जे सम्मान करै छी पागसँ तौनीसँ तहूमे मधुबनी पेंटिंग कैल रहै छै उहो भेटै छै लोकके अहिना हस्तकला सेहो ई इलाकाके बहुत नामी अछि सरिसब के जे सरौता से विश्व प्रसिद्ध अछि एतौ चूड़ी सेहो लाहके जे लहठी जकरा कहै छियै हमरा लोकनि लहठी सेहो सरिसब पाहीके बहुत प्रसिद्ध अछि अयठामक सरौता दस दस हजार रूपैआमे एकटा सरौता बिकाइ छै ओ बनेनिहार आब नहि छथि मुदा जे ओइ विसारत रूपमे पूर्व पूर्वजके जे देल कला छनि तकरा अखनो चला रहल छथि आओर लाह आओर सरौताके काज सरिसब पाहीमे बहुत नीक जकाँ भऽ रहल अछि हमरा लोकैनक ई गौरव अछि